खुदरा थोक बाजारके जानकारी पर लगभग सभवस्तुके हमरा लगमे अछि जतेक तरहक वस्तु बाजारमे भेटैत छै सभ खुदरामे सेहो भेटैए हमरासभके आ थोक भावमे तऽ भेटते अछि किराना सब्जीके दाममे जे परिवर्तन भेलए से जखन हमरा लोकनिके ओहिठाम शुद्धके समय रहैए तऽ तरकारीसभके दाममे किछु वृद्धि भऽ जाइए आ आन दिन किछु कम समयमे सस्तमे भेटैए हमरासभके ऑनलाइन जे कीनैत छी हमरा लोकनि वस्तु ताहिमे बहुत परिवर्तन आयलए कोरोना कालक बाद आ ऑनलाइन किनबामे हमरा लोकनिके कोनो वस्तु सहजतासँ उपलब्ध सेहो भऽ जाइए सस्त सेहो भेटैए कोनो चीज जे हमसभ कीनैत छी से ऑनलाइन एकर बहुत नीक प्रभाव एखन समस्त भारत वर्षमे कहि सकैत छी जे एकरा नीक मानल जयबाक चाही हमरा लोकनिके ई बहुत नीक लागि रहल अछि